दिक्खो जि'यां साढ़ै गर्मियां होन्दियां जि'यां साढ़ै गर्मियां होन्दियां ते अस एन्जाय केह् करना एन्जाय साढ़ा ओ ग्रां च होंदा गै एन्जाय ऐ क्यूंके साढ़े गर्ग शैह्रे च जि'यां होंदी ते गर्मी होंदी ते साढ़े ग्रां च मतलब इयां इक नेईं ठंड होंदी ते नेईं गर्मी होंदी अस इस स्हाबा इ'यां एन्जाय करदे के एन्जाय करदे कच्छ आनंद लैंदे इ'यां क्यूंकि शैह्रे च जेह्के उत्थै गर्मी होनी ते उ'नें लोकें जेह्ड़ा होंदा ते उ'नें जेह्ड़ी दूर दूर जगह उप्पर घूमने जन्दे ओह् दूर दूर उठी क्यूंकि सिटी च गर्मी गै बड़ी होंदी पक्खे बगैर गल्ल निं होंदी ते साढ़े ग्रां च इ'यां होंदा ते उत्थै देयार होंदे देयार होंदे बूह्टे होंदे दरख्त होंदे असें उदी ठंडी ठंडी हवा ते आक्सीजन अस उंदी लैंदे रौंह्दे असेंई मतलब इन्नी गर्मी मसूस होंदी गै निं ऐ ते ओ वि साढ़ा इक एन्जाय ऐ इ'यां ब्हा ठंडु दे दिनै ठंडु दे दिनै साढ़ा जेह्का बुरा हाल होंदा बुरा हाल कि'यां होंदा के उसलै सिटी च जेह्की छड़ी बर्खा होंदी ते ग्रां च माराज बरखा बी होंदी ते पाला बी पौंदा पाले च फ्ही अस एन्जाय करदे पाला सगुआं साढ़ा बड़ा खरा एन्जाय होंदा एन्जाय बड़ा हारा नंद लैंदे नंद कियां लैंदे कि अस जेह्ड़े अस निक्के निक्के जाकत होंदे जिसलै ते हुन बड्डे बड्डे होई दे पाला माराज पाला लैना ते उदे कन्नै गुड़ लैना ते ओह् खा फ्ही मतलब इदा गुड़ ते पाला करियै मिक्स करियै खाना ते पाले उप्पर खेडना फ्ही पाला सुट्ट्ना इयां अपने मकाने उप्परा ते ओह्बी इक मतलब इक एन्जाय होंदा ते जिस बेल्लै पतझड़ आह्ला मौसम आई जंदा जिसलै बूह्टें जिसलै पत्तर किरदे ते उस बेल्लै बी अस ग्रांई लोक जेह्के एन्जाय करदे जाकत जूकत खास करियै जेह्ड़े ते ओह् पत्तर उड्डरे होंदे बड़े ते उदे कन्नै खेढना उदे हटठै मतलब इ'यां पकड़ने ओह् ते ओह्बी इक एन्जाय ऐ साढ़ा जिस बेल्लै जि'यां अपना सैला जिसला पौंगरे टैम होंदे ग्रांए स्हाबै पौंगर पौंदी जिस बेल्लै ते उस बेल्लै बी साढ़ा एन्जाय ते पूरा ग्रां साढ़ा इक सैला सैला पूरा ग्रां होइंदा ते बड़ा हारा एन्जाय और साढ़ा जि'यां ग्रैंड पेरेंट्स साढ़े जेह्ड़े ते साढ़े कन्नै ही होंदे उं'दे उं'दे कन्नै बाकी लंच डिनर साढ़े घर सब साढ़े ग्रां च कट्ठे करदे अस फारेस्ट गी अग्ग स्नैक्स साढ़ै पापड़ बनांदे घुंघणियां बनांदे